आङो पार्स्टआवनो लादों सकि पिकनिक स्पट बे सकि पिकनिक स्पट आवहाय जोङो बेहाय थांनानै गोसोखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनो मानो होनोब्ला जोङो मानसिफोरा न'आव थानायनिख्रुइ नेसारेल खौ जोङो साबसिन मोनो जोङो गोसोखौ स्रां मोनो जोङो जिउआव माबा मोनसे थेनसनफोर जायोबा जोङो बेफोरबायदि नेसार बस्थुआव नेसार जायगाफ्राव जों थाङोबा गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो बे सकि पिकनिक स्पट आवहाय जोङो दै नुनो मोनो जोङो निला खालार दैस्रां स्रां मोजाङै जोङो दैखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो सिं सिं दंफा बारि हाजो हाजोस्रो बेखौ जों नुनो मोनो जोंनि बे सकि पिकनिक स्पट आ नुनायाव जोबोद समायना बेखायनो जों सुबुंफोरनि गोसोआ सुबुंफोरनि गोसोखौ बे पिकनिक स्पट आ बोगथाबो जोङो सुबुंफोरा बांसिन जोङो नेसार बस्थुखौ नेसारेल जायगाखौ जोङो मोजांसिन मोनो बेखायनो पिकनिक स्टप आबो जोबोद मोजां आरो बेनि अनगायै साबसिन बेनिख्रुइ साबसिन बावआ जाबाय मानास मानास मथंगुरि मानास मथंगुरियावहाय जोङो गोबां जिब जुनाद जों नुनो मोनो मानास सकि थाङोब्ला बिदिनो मैदेर मोसा दावराय मोख्रा जोङो सोब जिब जुनादखौ जों नुनो मोनो जोङो मानासआनो गोबां मुंदांखा जायगाखा बेखौ बयबो मिथिखायो मानास जायगायावहाय मानास मथंगुरियाव जोङो मैदेरफोरबो जों नुनो मोनो बेनि बेनि मथंगुरियावहाय जोङो न'फोरबो नुनो मोनो जों समायना समायना न' नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे हाजो बायख्लानायबो जोङो जायगा नुनो मोनो बे मानास मथंगुरि मानास मथंगुरिखै जा आरो ससे थाङोब्लाथाय आरो बेनि बे मथंगुरिनि दैया जोबोद गुसु दांबाथाय दा जोङो गोजां बोथोरफोराव थाङोबा जोङो बेनि दैखौ जोबोद गुसु मोननो हागोन मोजां मथंगुरि मानास मथंगुरिया जोबोद मोजां नायनो समायना रमायना मोजांथार बेखायनो बे जायगाया सुबुंफोर जों नायगिरि सुबुंफोरनि गोसोखौ बोगथाबो जोङो बेफोर जायगायाव थांनानै गोसोफोरखौ जों गोजोन्नाय मोनो मिथिनाय आरो बेनि अनगायै दंबावो देलायस्रि पिकनिक स्पट बे देलायस्रि पिकनिक स्पट आ दै स्राय स्राय अन्थाइ गेजेर गेजेर जिं जिं अन्थाइ जों बेहाय पिकनिकफोरखौ जानो जोङो बेरायथाव थाव जायगा होन्नानै बेखोबो बुंनो हायो मोजां बे देलायस्रि पिकनिक स्पट आबो गोबां सुबुंफोरा थाङो बेखायनो मोजां जायगाखायनो सुबुंफ्रा मोजां मोन्नानै थाङो बेखिनियानो आरो टेंकिउ